ग्रामीण की लोगों को कानूनी सेवाओं में काफ़ी परेशानीयाँ आती है उनके पास इतना धन नहीं हो सक पाता कि वो वकील कर सकें और अपना कोई भी काम कचहरी तक ले जा पाएँ उन्हे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ग्रामीण लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं उन्हें इतनी सेवाएँ नहीं प्रदान की जाती हैं काफ़ी दिक्कतों के बाद में वो अपना कोई भी काम किसी वकील से करवाने के लिए जाते हैं तो वह उनको धन इतना नहीं दे सकते हैं कि उनका वकील उन्हें वह काम अच्छे से करके दे सके तो कई बार ऐसा होता है कि कचहरी में जाने के बाद भी उनका काम नहीं हो पाता है